असां सभिनीनि खे गॾ भोजन करण में ॾाढो ई आनंद मिलंदो आहे जीअं की असां हर अवसरु ते सभु हिक साण मिली करे किथे बि वेंदा आहियूं या हुते रोटी वोटी खाईंदा आहियूं त ॾाढो ई असांखे आड पियो आहे जीअं की हाणे असांजे में ई ॾाढा त्योहार थींदा आहिनि और शादियूं बि थींदा आहिनि त असां हुते सभु मिली करे हिक साथ रोटी खाईंदा आहियूं और जीअं बि असांखे कोई शादीअ जो सॾु ॾई वेंदो आहे त उसे हुते वेंदा आहियूं और सभु हिक साथ मिली करे ई भोजन कंदा आहियूं जीअं की असां ॾाढनि ई जॻहननि ते अहिड़नि ते वेंदा आहियूं जिते सभु गॾु मिली करे मिलंदा आहियूं और सभु हिक साथ रोटी खाईंदा आहियूं जीअं की असां शादीयुनि में पूजा में पूजा में बि वेंदा आहियूं त असां हुते बि सभु गॾु मिली करे भोजन कंदा आहियूं या राति जी रोटी बि खाईंदा आहियूं तई क्रिस्न क्रिसमस में बि वेंदा आहियूं मंदिरनि में कार्यक्रम ते या शादीयुनि में त हुते बि सभु गॾु वेही करे ई असां रोटी खाईंदा आहियूं